हमारे क्षेत्र अपराध के कई कारण है जैसे कि बाल विवाह कम उम्र में शादी हो जाना डकैती गलत कार्य तिरस्कार ये सब के कई कारण है और क्या कहते हैं कि जैसे कि बाल विवाह पहले के लोग बाल विवाह करते थे आप तो कम उम्र शादी कर दे कम उम्र में शादी करने कई कारण आदि है जैसे कि घर में बच्चे नहीं शादी के बाद बच्चे नहीं थे लोगों को परेशान किया जाता है औरतों को परेशान कैसे प्रभाव दिया है कि तुम दहेज़ नहीं लेके दहेज लालच नहीं करना चाहिए और हमें कम दहेज लेके शादी विवाह करना चाहिए और क्या कहते हैं कि दहेज कम लेने से लोगों का व्यवहार भी बना रहता है और सब कुछ अच्छे से गरीब लोगों का भी कल्याण हो जाता है दहेज कम लेने से और बच्चे जैसे की शादी के बाद बच्चे नहीं होते तो औरतों को परेशान किया जाता है और उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है उस और कहीं जगह तो हत्या भी कर दिया जाता है कि बहुत सारे कारण है गरीब अभी जैसे कि हम गरीब खेती नहीं है हम बैठे हैं बेरोजगार हैं तो ये सब गरीबी की ही कारण है शिक्षित है पढ़े लिखे नहीं तो कहीं बिजनस नहीं कर सकते दुकान नहीं खोल सकते जानकारी नहीं रहता तो ये सब गरीबी के ही कारण हैं